हम जे छै होटलसँ अपन पसन्दीदा भोजन जे छै से माछ भात एक दिन जे छै से मँगेलहुँ तऽ हमरा मोबाइलमे जे छै से ऑटो पे ऐप अथी अछि ओहिसँ ऑटोमेटिक जे छै से जे हम नहिओ चाहैत रहै छी तऽ ओहो जे छै से कटि जाइ छै परिणाम ई छै जे हमरा जतेक हम भोजनके लेल जे छै से आवश्यक चीज मँगाबऽ चाहै छी ओहिसँ बेसी जे छै से पैसा अधिकतर कटि जाइ छै आर भोजनो जे छै से बेसी आबि जाइ छै तेँ ई ऑटो पे भी जे छै से हमरा मोबाइलसँ जे छै से हटाएल जाइ इएह जे छै ऑटो पेसँ हमरा दिक्कत अछि